जतऽ तक मैराथन दौड़ या अन्य लम्बा दौड़के बात छै ओहिमे जे छै हम अधिकतर मात्रामे भाग लेलहुँ हँ जे जेना हमर गाँवमे या हमर जिलामे जे छै मैराथन दौड़के प्रतियोगिता होइ छै ओहिमे हम अधिकतर मात्रामे भाग लेलहुँ जे हमर जे छै से सभसँ आगाँ केना रहनाइ छै या हमरा केना आगाँ रहनाइ छै हम केना मेहनत करबै या हमर रहै छै अधिकतर लक्ष्य आर हमरा केना आगाँ बढ़नाइ छै आ जतऽ तक मैराथन दौड़के बात छै ओहिमे जे छै बहुत एहन जे छै प्रतियोगिता होइ छै जाहिठाम हमरा सभकेँ प्राइज देल जाइ छै आगाँ बढ़एके लिए या कोनो भी सर्टिफिकेट देल जाइ छै जे जाहिसँ हमरा भर्ती सभमे काज पड़ै छै ओहि सर्टिफिकेटके जे हम एहि दौड़सँ गुजरल छी